मेरी फेवरेट जेह्ड़ी चिड़ी ही ओह् ही स्पैरो ठीक ऐ ओह् साढ़े घर रोज आंदी ही में उस्सी दाने बगैरा पांदी होंदी ही है ना ते जदूं दे टावर बगैरा लग्गा दे अदूं दी मेरी जेह्ड़ियां स्पैरो बगैरा ओह् मतलब खतम ही होई गेदियां इ'यां तुप्पना ही बड़ा मुश्कल होई गेदा उ'नेंगी होर बाकी जेह्ड़े फोन बगैरा आए दे फोना ने ते भला ही बेड़ा गर्क करी दित्ते दा ऐ जो बी ञ्यानें बगैरा अज्जकल भाई बड़े इ'यां पैह्लै एडवांस ही चली पौंदे न जो बी गल्ल होऐ ठीक ऐ ओह् सारे जेह्ड़ी स्पैरो ऐ स्पैरो मेरे घर बड़ी आंदी होंदी ही बड़ी शैल आंदी होंदी ही निं बचपन हा लेइयै मिगी स्पैरो कन्नै बड़ा प्यार हा ओह् साढ़े बूह्टे पर ही उन्न आह्लड़ा लाए दा हा ते मैं उस्सी रोज जाइयै उत्थै जाइयै दाने पाई आंदी होंदी ही हून जदूं दी मतलब कि जदूं दी ओह् ही टावर ही लग्गी गेदे न ते उ'नें में खतम ही होई गेदियां हून ओह् आह्लड़ा केह् हून ते मी कक्ख बी निं लभदा हून में तोपदी रौह्नी पर ओह् मिकी स्पैरो लब्भना ही बंद होई गेदियां हून जेह्ड़ा फोर जी चले दा फाइव जी चले दा इ'नें ते ञ्यानें दा बेड़ा गर्क करी दित्ते दा ऐ ते जेह्ड़े ञ्यानें जेह्ड़े ञ्यानें फोन च ही चौबी घैंटे चली बड़ी रैंह्नदे ऐ होर में सुनेआ भाई फ सिक्स जी बी आ दा ऐ इ'ना ते ञ्यानें दा बेड़ा गर्क करी देना ऐ ते उप्परो जेह्ड़े टावर लग्गी जा दे एह्दे कन्नै पक्षी बी खतम होई जा दे इ'नें स्पैरो दा स्पैरो लभदी होंदी ही असें बचपन हा लेइयै स्पैरो कन्नै बड़ा जैदा प्यार हा हून जि'यां असीं अपने घर सगों पालतू बी रक्खी दि'यां हां ओह् साढ़े आह्लड़े साढ़े घरै दे कन्नै आह्लड़ा लाए दा हा असीं सगों रोज उस्सी दाना पाना जदूं असीं चेत्ता भुल्ली जाना ते ओह् आपूं आई जंदी होंदी ही बचारी हून जदूं दे इ'नें टावर लाए दे ते ओह् बचारी निं लब्भी मुड़ियै निं उं'दा आह्लड़ा लब्भेआ असीं इन्ना बचपन हा प्यार हा असीं एड्डे एड्डे होई गे सानूं स्पैरो कन्नै बड़ा जैदा प्यार हा होर जेह्ड़े बच्चे न बच्चे ऐं फोने कन्नै प्यार होई गेदा ठीक ऐ इ'नें फोन चाहिदा चौबी घैंटे भाई पैह्लै इ'नें थ्री जी चलाया हून इ'नें फोर जी चलाया फिरी हून फाइव जी बी आई रेहा ते होर दो साल्लें इ'नें सिक्स जी बी आई रौह्ना इ'नें ञ्यानें बेड़ा गर्क होई गेदा इं'दा ञ्यानें दा इन्ने पागल होई गेदे पता ही निं कि फोन ही चौबी घैंटे इं'दा फोन ही चाहिदा इ'नेंई ते बाकी जेह्ड़ी रेही गल्ल इं'दी स्पैरो दी स्पैरो साढ़ी भाई बड़ी जैदा शैल लगदी होंदी ही इ'न्ना शैल उन आना साढ़े घर चौबी घैंटे साढ़े अग्गै पिच्छै ही रैंह्दी होंदी ही ते बाकी जेह्ड़े बूह्टै'र उन आह्लड़ा पाना ओह्दे निक्के निक्के बच्चे इन्ने शैल शैल होने स्पैरो सानूं बड़ी शैल लगदी ही चौबी घैंटे असीं उस्सी जिसलै ओह् करना स असीं दाने पाने बचारी इन्ना करदे हे पर स्पैरो ही निं लब्भना बंद ही होई गेइयां जि'यां टावर बगैरा लग्गे जियां टावर बगैरा लग्गे होर उप्परो इ'यां बी फोनै बेड़ा गर्क ऐ करी दित्ता पूरी दुनिया बेड़ा गर्क ही होई गेदा ऐ अजकल्ल ञ्यानें पता ही निं ऐ के दुनिया बी केह् चीज ऐ दुनिया छड्डियै उ'नें स्पैरो दा निं पता कि स्पैरो बी अजकल्ल केह् होंदी ऐ ऐं तुसीं आपूं खुद थोआनूं पता ऐ कि अज्जकल दे ञ्यानें जेह्ड़े ओह् अग्गै भला इ'यां चली पेदे न एडवांस ही चली पेदे होर उ'नें स्पैरो पुच्छना होऐ बच्चा स्पैरो केह् होंदी उ'नें स्पैरो दा निं पता जेह्ड़े असें बचपन हा लेइयै ही स्पैरो कन्नै खेले दे पर उ'नें बच्चेआं नेईं पता कि स्पैरो केह् चीज होंदी ऐ होर जे उ'नें असीं इन्ना मजा लेदा स्पैरो कन्नै खेले दा सानूं पता कि पक्षी केह् चीज ऐ पर उ'नें पता ही निं उ'नें पता ही निं ऐ कि स्पैरो होंदी केह् ऐ होर केह् दिन दुनिया उ'नें अपने दिन दुनिया दा निं पता ऐ जुने इंसान बच्चेआं ई स्पैरो दा निं पता ऐ उ'नें बाकी केह् पता होना बाकी सिर्फ उ'नें एह् ही पता कि हां फोन फाइव जी आ दा फोर जी आ दा होर बाकी जेह्ड़ा उ'नें पुच्छो कि पक्षियें बारे स्पैरो दे बारे च ओह् इ'नें ञ्यानें हैनी ऐ पता होर उ'नें उ'नें थोह्ड़ी पता कि उं'दा फोने कन्नै ही बेड़ा गर्क होआ दा ओह् गलांदे नेईं फोन जेह्ड़ा ऐ कि ओह् फोन ही ऐ जेह्ड़ा सानूं फोन दस्सदा उ'यो साढ़ा फोन ऐ पर नेईं उं'दा बेड़ा गर्क ही होई गेदा उ'नें पता ही नेईं ऐ कि साढ़ा बेड़ा गर्क होआ दा होर कन्नै जेह्ड़ी स्पै होर कन्नै सानूं सुनियै एह् बड़ा दुख होआ दा कि स्पैरो हैनी ऐ क्योंकि जुन्दे कन्नै अस बचपन हा लेइयै खेले दे पर अज्ज ओह् ही निं चीज लब्भा दी ऐ सानूं दुख ते होना ही ऐ ठीक ऐ उप्परो जेह्ड़े टावर लग्गे दे न स्पैरो दा बेड़ा गर्क ही करी दित्ते दा होर ब